आंनि मोजां मोन्नाया फरायनायनि बेलायाव आङो मेट्सखौ मोजां मोनो जेनो साननाय मानायाव मेट्स साननायाव आं बे सान्नायखौ मोजां मोनो आं आंनि सान्नायफ्रा जायामोन नालाय आं बेखायनो मेट्स सान्नायखौ मोजां मोनो आरो बिदिनो मालाबा मालाबा आखिनाय मानायफ्रावबो आङो आखियो बिबार बायदिसना बिदिनो जेखौ आखिनाय फैयो बेखौ आखियो आखिनायफोरखौबो आखिला बायो बिदिनो ओमफ्राय इंलिस आयदाखौ एसे मोजां मोनो आरो इंलिसनिखौ मोजां मोनो आङो खन्थाइ आवरायनाय मानाय फोरखौ आं बेखौ मोजां मोनो बेनो आंनि मोजां मोन्नाया